हेल्ल' औ आस्सा आस्सा बुं दे औ

आस्सा मा गामि होनदोंमोनलाय मा गामि होन्दों

आस्सा गामिया लोमसाव जोबथारदों नामा औ आस्सा नोंथांमोनहा बुंहरबाय जेब्ला आंथ' खामानिखौ मावखागोन अब्लाबो बेफोर खामानिया फनजों जायालै नोंथांमोनहा ज' ज' गामियैनो फैनांगौ दानि दिनआ गोदोनि बायदि नंला आस्सा आस्सा आं बे खामानिखौ आं डिसिजों रायलायहरनोस डिसिजों रायज्लायहरनानै जोंनि अफिसनिफ्राय ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसनिफ्राय मा मा बेब'स्था दं आं बेखौ लानानै थांगासिनो दङ नोंथांमोनहा मा मा लुबैयो बुंहरनायसाय अ औ औ आस्सा आं बेखौ इमिदियेटलि डिसि अफिसजों रायज्लायनानै नोंथांमोनखौ रिलिफ केम्पआव दोनहैनो सेस्था खालामनिसै आं मानसि फाथायहरगासिनो दं खाथियाव फरायसालिफोर दं ना गैया थाथावथाव जों बेयावनो नोंसोरखौ दोनहैनाय जानोसै बेवहाय आं मानसि फाथाय हरगासिनो दङ दे बिदिब्ला दोनदो दे